पंज जनवरी उणिवीह सौ सतरि अठ नवंबर उणिवीह सौ ॿहतरि ॾह दिसंबर ॿ हज़ार हिकु चारि नवंबर उणिवीह सौ नवानवे ॾह जुलाई उणिवीह सौ ॿियासी